دیکھیے بھارت ایک بہت بڑا دیش ہے جہاں پر راج کا اپنا اپنا پریوہن تنتر ہے کچھ راجیوں میں یہاں بہت اچھا اور سندر سدھار بھی ہو چکا ہے اور کچھ جگہوں پر ابھی سدھار کی ضرورت ہے راج پریوہن کی بات کرے تو بس ریلوے اسٹیشن موٹر اور کچھ شہروں میں میٹرو جیسے سویدھائیں دی جا چکی ہے سے بہت بڑے شہروں میں بہت سدھار ہو چکی ہے اور کچھ میں نہیں ہوئی ہے جیسے دہلی ممبئی کولکتہ بنگلورو اور حیدرآباد میں میٹرو ٹرین بہت ہی آرام دایک اور تیز ساابدھان سے بنا چکی ہے وہاں گاؤں اور چھوٹے سڑکوں کو بھی سوچھ رکھا جاتا ہے سہروں تک پہنچنے میں مدد آتی ہے جیسے بس کار اور وہاں کی سڑکیں بہت اچھی اور چوڑی ہیں